हाँ दुकान वाले भाई साड़ी दिखाइए अगली बार तो ले गए थे आपका साड़ी बहुत बेकार था अरे साड़ी पहले निकालिए तो देखेंगे कौन कौन से साड़ी रखे हैं आप पहले निकालिए बंडल का साड़ी अरे बनारसी नहीं दूसरा साड़ी दिखाइए बढ़िया सा अच्छा सा साड़ी दिखाइए कलर भी आपका साड़ी ले गए थे तो कलर भी उड़ गया और खराब भी साड़ी था सब सूता ऊता सब निछा गया खाली आप नाम के हैं और काम नहीं करते लोकल नोकल सामान लाते हैं और अच्छा सा साड़ी दिखाइए पूनम काटन का पूनम काटन मा का साड़ी दिखाइए वो अच्छा है साड़ी बकिया सब तो नोकल रखते हैं वही पूनम काटन वाला साड़ी दिखाइए जो अच्छा लगे कलर कलर भी हल्का पिंक कलर रहना चाहिए हम देख लेंगे पहले और कलर अच्छा लगे तो वही लेंगे कि ऐसे लेंगे कलर कलर कराइए खराब खराब कलर का है कौन पसंद करे एकौ कलर ही नहीं पसंद हैं तो का लेंगे हल्का पिंक कलर का निकालिए तो कहाँ से आप माल उठाते हैं अगली बार लाए थे तो बहुत ही खराब था बत नोकल कंपनी से माल उठाते हैं तो नोकल रहेगा बढ़िया क्वालटी का उठाइए बढ़िया कंपनी से तब तो अच्छा रहेगा बढ़िया कंपनी से उठाते नहीं तभी नोकल लोकल सामान मिलता है आपकी दुकान पे वही पूनम काटन वाला अच्छा वही पिंक कलर का दिखाइए साड़ी जो अच्छा लगे वही ना लेंगे चलो दूसरा कलर दिखाइए ये सब कलर नहीं पसंद है तो कैसे लेंगे अब और निकालिए ज़्यादा निकालिए तब तो पसंद करेंगे एक दो में का पसंद आएगा जब निकालेंगे बढ़िया ज़्यादा रहेगा तब पसंद एक दो साड़ी में का पसंद करेंगे का नहीं पसंद करेंगे समझ ही में नहीं आएगा और अच्छा है खराब है क्वालटी देखेंगे तब ना बढ़िया लगेगा का देख रहे हैं अब पसंद हो तब ना हाँ चलिए निकालिए हम देख देख रहे हैं कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है देख लेंगे और और निकालिए और थोड़ा निकालिए

खाली देखने में देखने में बस खाली सोपीस के लिए बस हरदम अच्छा लगता है वैसे कपड़ा तो नहीं सही रहता है का है देख रहे हैं